हेलौ औ ए र' र' नै माबा हायजें गैयामोन ना बिखौ लायदों बियो है माबा साहा फुदुंग्रा सासे लाबोदां मोजां मानसिया सिख्ला मानसि औ औ नङा मोसौ गायखेर अरजिनेल गायखेर दङथ' बेयो फुदुंगोन ओमफ्राइ गोदैखौ बेसेबां होनो माबादि गोदै होयो

दे फुदुंग्राखौ माबानानै आङो हैहोनसै ओमफ्राय माब्रै दं हाब मा औ इस जागोरब्रा र' नोङो हाब साहाखौनो एरैबादि खहाबगोन लोंबानो माने फुदुंग्रायानो नोगोद सायजखा सिख्लासो नालाय साहा फुदुंग्राया गोदै गैयाबाबो गोदै मोनगोन नोङो बिराद मानसिया मोजां खाथार जाग्रायाथ' माबा दंलै सिंग्रा दं गजा दं आमफ्राय माबाबो दं बे मा होनो मा होनो मोनलाय बेखौ नामखौ फुरिया दङ फुरि दं औ फुरि फुरिजों साहाजों औ औ दै बारा बे साहा हैग्राखौ बारा गोबाव दालाखि दे थाब हगारहर मोनथिबाय औ बे ओमफाय कापखौ कापखौ हरफिन लोंखांनानै काप खौ थाब हरफिन मोनथिबाय आरो फैसायालाय फैसाया बाखिबा जानाय नङा खिन्थु अनलाइन हरो ना केस हरो नों हरबानो जाबाय औ दे जाबाय दे होनबा लाय दोनसै दै